مئو ضلع میں مئو ضلع میں سڑکیں ریلوے ہیں ریلوے اسٹیشن بھی ہیں اور سڑکیں بھی اچھی ہیں اب تو دھیرے دھیرے ان میں بہت سدھار آ رہا ہے سڑکیں اچھی بنتی جا رہی ہیں اور یہاں پہ اسٹیشن بھی ہے یہاں پہ ریلوے بھی ہے اور یہاں پہ ایک آد عام آدمی کو کے لیے بہت ہی سلبھ ہے بہت ہی مہنگا نہیں بہت ہی سستا نہیں ہے یہاں پہ جیسے چوری چورا ہے جیسے غریب نواز اکسپریس ہے اور پونے اسپیشل ہے جو کہ یہ سب موجود ہے یہاں پہ